मेरी मम्मी दी जोड़ें लत्तें दर्द ही बड़ी ज्यादा ते में सोचेआ कि कि अं'ऊ केह् करां ते में इक तेल मंगवाया ते प्रोजैक्ट दिक्खेआ ते में सोचेआ शैल प्रोजैक्ट ऐ ते में तेल मंगवाया मम्मी आस्तै कि ओह् ते लाङन अपनें लत्तें गी ओह् ठीक होई जान ते जेह्ड़ियां उ'नेंगी दर्दां न ओह् ठीक होई जान लेकिन ऐसा किश बी निं होआ ऐ जे अस ओह् मिगी इन्ना घाटै च पेई गेदा ऐ जे अ'ऊं किश बी करी निं सकनी में इन्ना गंदा में सोचेआ बी नेईं हा की मिगी इन्ना गंदा तेल मिलग मेरे पैसे व्यर्थ जान लेकिन हून अ'ऊं उसी तेलै गी बापस देना चाह्न्नीं आं प्रोजेक्ट बापस करने ई एह् बड़ा गंदा प्रोजेक्ट ऐ इन्ना गंदा ते नीं होना चाहिदा हा ते